असां पंहिंजे दौड़ जे प्रच पर्चण प्रशिक्षण जी तयारी में सुठो खाधो सुठो पीतो धीरे धीरे वॉक करे पाण खे फिट कंदा आहियूं जंहिंसां असां पाण खे तयार करे सघूं दौड़ में भाग वठी सघूं जंहिंसां अॻिते असांखे दौड़ में कंहिं प्रकार जी दिक़तु न अचे इन कारण असां सुठे खाधे पंहिंजी पंहिंजी खाधे पीते ते विशेष ध्यानु ॾींदा आहियूं ताकी असां दौड़ में सुठी तरीक़े सां भागु वठी सघूं